हमरा बचपन से ही चित्र बनाबैकेँ बहुत शौक छै लेकिन हम जखन बारह तेरह सालकेँ रहियै ओहिया से चित्र बनाबऽ लागलियै हम जखन बहुत छोटा रहियै तऽ हमर हम एकदिन अपन गुरूजी केँ देखलियै जे एकटा बहुत सुन्दर चित्र बना रहल छथिन ओहि दिना हमरो चित्र बनाबैकेँ बहुत मन भेल रहय लेकिन हमरा ओहि समयमे चित्र बनाबल नहि आबैत रहै लेकिन हम धीरे धीरे चित्र बनाबै ले सीख गेलियै आओर आइ हम बहुत नीक चित्र बना लै छियै हम अपन घरमे भी बहुत चित्र बनाकेँ राखने छियै जाहिमे एकटा चित्र हम अपन गुरूजी के भी बनेलियै रहय ओ चित्र बनाबैमे हमरा बहुत मेहनत लागलै रहय लेकिन चित्र एतेक नीक रहै बनल जे ओकर आगू मे मेहनतके पता नहि चललै ओ चित्र जखन गुरूजी देखलकै रहय तऽ हुनको बहुत पसन्द अयलै रहय ओ बहुत खुश भेलखिन आओर हमरा एकर किछु इनाम भी देलखिन रहय हम तऽ ओहि दिन से चित्र बनाबऽ लागलियै जहिया गुरूजी केँ देखलियै रहय आओर हुनका से हमरा एतेक प्रेरणा मिललै जे आइ हम बहुत सुन्दर सुन्दर चित्र बनाबै छियै आओर लोक सब भी हमरा देखकेँ चित्र बनाबऽ लागलै हम बच्चा सबकेँ चित्र बनाबै लऽ सिखैबतो छियै